ہاں میں اپنے بلڈنگ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈانس سکھایا کرتی تھی جسے جو انہیں سکھانے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا اور وہ میرا ایکسپیرینس جو تھا وہ بہت اچھا تھا